हैलो कस्टमर केयर सर्विस मां पंहिंजो मोबाइल नम्बर ॿ दफ़ा रिचार्ज करे छॾो आहे जंहिंजी रक़म पंज सौ रुपया आहे त तव्हां हिकु दफ़े जो रखी करे ॿियो दफ़े जो रदि करे छॾो ऐं मुंहिंजो मोबाइल नम्बर चारि पंज सत अठ टे ॿ हिकु अठ चारि नव आहे ऐं हुन जी आईडी चारि सत ॿ ट्रे आहे